हलो हा हा हरि ओम हा हा हा फ़ोटोग्राफ़ी न

हा हा हा हा ह ह ह हा सुठो थी वेंदो कमु पंजाह रुपया हिकु कॉपी जा लॻंदा केतिरा बि केतिरा बि सौ ॾेढि सौ ॿ सौ जेतिरा कराइणा हुजनि हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा हा न सभु सुठे नमूने हा हा हा हिकु कॉपी जा पंजाह रुपया

फ़र्स्ट क्लास त न न फ़र्स्ट क्लास पनो ईंदो हा सुठो सुठो सु हा हा सुठो लॻंदव ख़ातिरी वारो माण्हू आहे कहिड़ी जॻहि ते हा इहे आदि आदिपुर में आदिपुर में आदिपुर में आदिपुर जी एरिया में ई थींदो न हिते आदिपुर में हिते आदिपुर में थींदो आदि आदि न त किथे थींदो भुॼ पासे हा हा हिते भुॼ पासे थी वेंदो थी वेंदो थी वेंदो भुॼ पासे हा त हिन पासे थी वेंदो हा हा तव्हां जिते चओ हुते थी वेंदो हा हा पैसा त एडवांस लॻंदव हा हा ह हा हा ठीकु हा ठीकु हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा फ़र्स्ट क्लास कमु थी वेंदो हा हा हा हा ठीकु आहे जय गुरु महाराज